सङ्गीतके तऽ बहुत शैली अइ लेकिन सांस्कृतिक सङ्गीतके जे मजा छै ओ सुनैके जे आनन्द छै ओ अहाँके कोनो शैलीमे हमरा हिसाबसँ नहि मिलि सकैए कियाकि हम तऽ बचपनेसँ अपन घर अँगना अपन आसपासमे सांस्कृतिक गीतके सुनैत अएलहुँ हँ जे कि सुनैमे बहुत आनन्ददाइ होइ छै आओर सङ्गे सङ्ग सांस्कृतिक गीतके जे सुन्दरता छै ओकर सादगी जे छै ओ सुनिकऽ बहुत ही आनन्दके अनुभूति हैत आओर कोनो भी कष्टसँ उबरैलए ओ बहुत बेसी मदति करै छै सांस्कृतिक गीत अहाँके देवी देवता आओर प्रेम हरेक तरहके मुद्दापर ओ गीत छै आओर सबके जे सुन्दरता छै ओ बहुत अलग अलग छै आओर ओ बहुत सुन्दर छै ओकर सुनैके जे मजा छै ओ किछु आओर छै जेकि आइकाल्हिके मॉडर्न गीतमे अहाँके ओ नहि मिल सकैए